जय झूलेलाल जेठो मां तुंहिंजो मेसैज पढ़ियो तूं पिकअप लोकेशन ते अञा पहुतो कोनि आईं मां उते घणी देरि खां बीठी आहियां त हाणे जल्दी तूं मुखे लॻे थो तूं अञा सिग्नल वटि ई बीठो आईं त तूं हाणे सिग्नल छुटे त सिग्नल खों तूं सिधो सिधो हली आ पोइ तोखे साॼे हथु वटि झूलेलाल जो मंदरु ॾिसण ईंदो हिकु नंढो हुतां खां तूं साॼे हथु वटि अंदरि घिटीअ में सिधो हलंदी आ ईंदे त उते खाॿे हथु वटि ई तोखे हिकु हीरा मेडिकल ॾिसण में ईंदे त होॾे मां बीठी आइयां तोखे मां ॾिसण में ईंदमि ठीकु आहे हली आ जल्दी जय झूलेलाल